खेती करयके लेल जे छै से आब सभसँ पहिल व्यवस्था जे छै ओ ट्रैक्टर छै अपनेके पहिले तऽ बड़द रहैत छलैए तऽ लोक खेती करैत छलैए ओहिसँ आब तऽ ओ चीज छै नहि तऽ आब पहिल छै पहिला प्रथम जे छै से खेतीके लेल अपनेके ट्रैक्टर चाही ट्रैक्टर जे छै से रहैत छै तऽ ट्रैक्टरसँ ही जोताइ होइत छै दोसर जे छै से ट्रैक्टरसँ ओ अपने खेती कऽ देलियै तकरा बाद जे छै से फेर ओहिमे जे छै से आरि कोन बनबय लेल ओहिमे उपयोग कयल जाइत छै कोदारिके कोदारिके उपयोग सेहो तऽ कोदारिसँ अपने आरि कोन बनबियौ कटनी करयके छै तऽ ओकरा हाँसूके उपयोग कयल जाइत छै हाँसू जे छै से उपयोग होइत छै ओहिमे अगर जंगल भऽ गेलै खेतीमे तऽ खुरपीके उपयोग सेहो छै ओकर खुरपीसँ अपनेके ओहिके मने खुरपीसँ कमौठ कऽ दिऔ इएहसभ जे छै से सभ उपयोग कयल जाइत छै आओर तकर बाद जे छै से ओकरा कटनी कराबयके लेल जेना थ्रेशरिंग कराबयके लेल थ्रेशरिंग कराबयके लेल जे छै से अपनेके आब ओ ट्रैक्टरेके उपयोग छै जे ट्रैक्टरसँ ही थ्रेशरिंग होइत छै आओर कटाबयके लेल भी जे छै से आब ट्रैक्टरसँ ही लोक कटवबैत छै ओहिमे कम्बाइन्ड आबि गेलैए आब मशीन जे छै से कटाबयके कटनी भी जे छै से मशीनसँ ही होइ छै ओकरा दौनी कराबयके धान होय चाहे गहुँम होय ओहोमे जे छै से अपनेके जे छै से ट्रैक्टरके ही होइत छै रहलै माल जालके कुट्टी काटैके तऽ ओकरा जे छै से ओ मशीन जे छै से सेहो आबि गेलैए तऽ कुट्टी काटयवला मशीनसँ जे छै से ओ कुट्टी काटयके मशीन जे छै से कुट्टी कटैते